जूनागढ़ ज़िले में भाजप सरकार आहे जूनागढ़ ज़िले जे विधायक जाम सुठा कमु कया आहिनि असांखे जूनागढ़ में कहिड़ी बि परेशानी हुजे त उन परेशानीअ जो हल कंदा आहिनि जेकॾहिं लाइट वेंदी आहे त थोरी ई देर में लाइट ठीकु करे कंदा आहिनि पाणीअ जी बि कुझ बि परेशानी हुजे त उन खे बि हल कंदा आहिनि असांखे जूनागढ़ में सांस्कृतिक कार्यक्रम करणु हुजे त हुन जी बि परमिशन ॾींदा आहिनि ऐं उन में बि सहभागी थींदा आहिनि असांजे जूनागढ़ ज़िले जा विधायक संजय भाई गोरड़िया आहिनि ऐं उअ भाचक सरकार में संजय भाई गोरड़िया अलॻि अलॻि योजनाऊं बि ठाहींदा आहिनि ऐं उन जो लाभु ग़रीब ऐं मिडियम माण्हुनि खे बि मिलंदो आहे उन जूनागढ़ ज़िले में एतिहासिक वारिसो जाड़वे रखण लाइ नवा नवा रस्ता ऐं बिल्डिंगूं बि ठाहियूं आहिनि